जोंनि भारत हादरनि सोलोंथायनि बिथांखिया इसेबो मोजां नङा जोंनि भारत हादोरनि सोलोंथायखौ लानानै गुबुन हादोरफोरजों रुजुनायाव इसेल' रुजुजायो मानो होन्नानै बुङोबा गुबुन हादोरनि सोलोंथाय बिथांखिफ्रा हानद्रेदाव हानद्रेद फारसेन्त नाथाय जोंनि भारत हादरनि सोलोंथाया हानद्रेदाव नैजिबा फार्सेन्तबो गैया आरो जोंनि बे भारत हादरा गुबुन हादरफोरनिजों फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो उन जालांनाय जेरैहाय सोलोंथाय बिथांखि मावनाय दांनाय खामानि जौगाथाय बेबायदिनो मिथिंगायारि फारफ्रोमथिंनिफ्रायनो जोंनि भारत हादरा गासैबो गुबुन हादरफोरनिफ्राय गोबांथार बुहुद उन जालांनायखौ जों नुनो मोनो